मैं मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी ताक़त मेरे मम्मी पापा ही है और मेरी कमज़ोरी भी मेरे मम्मी पापा ही है मेरे लिए मेरी मम्मी पापा तो मेरी पूरी दुनिया जहान हैं

पूरी इच्छा पूरी की है उन्होंने मेरे लिए और मैं जो कुछ बोलती हूँ जो माँगती हूँ वो मेरे लिए पहले हाज़िर कर देते हैं मेरे बोलने से पहले ही मेरे लिए मेरे मम्मी पापा सब कुछ है और मेरी कमज़ोरी भी है और मेरे मम्मी पापा मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं अपने मम्मी पापा के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ और वे भी मेरे लिए अपनी जान दे देंगे इतने इतना चाहते हैं मे को और मैं अपने मम्मी मैं जबसे बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने मेरी हर इच्छा पूरी करी है और वे मुझे बहुत प्यार करते हैं